कृषिके लेल धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ल जा रहलै हँ किएकि धीरे धीरे ने नया नया तकनीक आबि रहल छै पहिले लोक कि करैत रहै हऽर सँ जोतबाबैत रहै तऽ आब कि अयलै हँ ओकर जगह पर ट्रेक्टर आबि गेलै हँ ओकर जगह पर आओर मिनियो ट्रेक्टर आबि गेलै हँ यदि अहाँ छोटा छोटा खेती करै छियै तऽ ओहो सँ अहाँ जोइत सकै छियै जेना पहिले लोक पम्पींग सेटसँ पटाबैत रहै पानि सब पटाबैत रहै खेतमे तऽ आब ने धीरे धीरे आबि गेलै इलेक्ट्रिसिटी वला अथि आबि गेलै मोटर आबि गेलै तऽ आरामसँ ओ स्विच दियौ आराम सँ पाटाबु ओहोमे बिल उठै छै आओर कोनो अथि नहि होइ छै आओर धीरे धीरे बढ़ि रहल छै किएकि आधुनिक पहिले कि रहै जे मतलब लोग खाद खरीदैत रहै आब लोग खाद अपनो सँ तैयार कए लै छै किएकि आधुनिक भए गेलै अथि तऽ आब धीरे धीरे अपनो सँ लोग खाद बना लेलक जैविक खाद ओहो उपयोग करलक तऽ ओ जादा किफायती रहै छै आओर धीरे धीरे बढ़ि रहल छै एकर किएकि कृषिके किएकि पहिले ने मतलब जे लोग एते जादा ध्यान नहि दैत रहै जे होइत रहै से अपन काम कए कऽ अपन अथि करैत रहै मगर आब लोग ध्यान देलकै किएकि आब गूगलके जमानामे सबकिछु अपन चेक करेलक माँटी चेक करेलक जे हमर माँटीमे कोन फसल हम करबै जे ओ जादा हमर उपजाइ हेतै तऽ ओहि हिसाबसँ माँटी चेक करा कऽ तऽ ओ फसलके उपजाउ करलक किएकि पहिले कि होइत रहै कोनो फसल तसल माँटी टाँटी चेक नहि होइत रहै आब चेक करा कऽ तऽ जे फसल ओइ मऽ किफायती हेतै वए फसल ओइमे बुनल जेतै